خاص جی ہاں نقل و حمل کی سہولیات کی کمی صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کو بہت زیادہ متأثر کرتی ہے خاص طور پر دیہی علاقوں مضافاتی علاقوں اور دور دراز کے مقامات پر جہاں اسپتال اور صحت کی دیگر سہولیات عام طور پر شہروں کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں وہاں لوگوں کے لیے بر وقت اور مؤثر علاج تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے اگر نقل و حمل کے ذرائع محدود ہوں یا ناقص ہوں تو مریض ہسپتال یا کلینک تک وقت پر نہیں پہنچ پاتے جس سے ان کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے وقت پر علاج نہ ملنے کی وجہ سے بیماری کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے خاص طور پر ایمرجنسی حالت میں جیسے کہ دل کا دورہ حادثہ یا زچگی وقت کی پیچیدگیاں ویکسیجن معمول کے چیک آپ اور دوسری بچاؤ کی خدمات اور رسائی محدود ہو جاتی ہے جس سے مجموعی صحت پر منفی اثر پڑتا ہے نقل و حمل کے ناقص انتظام کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ پیسے خرچ کرنا کرنے پڑ سکتے ہیں جیسا کہ پرائیویٹ گاڑی یا مہنگے ٹرانسپوٹ کے ذرائع کا استعمال بہت سے ممالک میں خاص طور پر ترقی پذیر ممالک ہیں ممالک میں اسپتال اکثر شہروں میں ہوتے ہیں جبکہ دیہی اور مضافاتی علاقوں میں صحت کی سہولیات کم ہوتی ہیں اس کی وجہ سے دہی علاقوں کے لوگوں کو اسپتال تک پہنچنے کے لیے زیادہ فاصلے طے کرنا پڑتے ہیں شہروں میں اسپتال عموماً قریب ہوتے ہیں اور لوگوں کو چند منٹوں سے لے کر ایک گھنٹے تک کا وقت لگ سکتا ہے ان علاقوں میں اسپتال تک پہنچنے میں ایک سے دو گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے خاص طور پر اگر سڑکیں خراب ہوں یا نقل و حمل کے ذرائع کم ہوں حکومت کو چاہیے کہ وہ دیہی اور مضافاتی علاقوں میں نقل و حمل کی سہولیات کو بہتر بنائیں جیسا کہ سڑکوں کی مرمت عوامی ٹرانسپوٹ کا نظام اور ایمبولنس کی سہولت کا بہترین انتظام دور دراز علاقوں میں ٹیلی میڈیسین سروس کے فراہمی کے ذرائع لوگ گھر بیٹھے ابتدائی طبی مشورے اور علاج حاصل کر سکتے ہیں دیہی علاقوں میں چھوٹے کلینکس اور صحت کے مراکز کا قیام جہاں بنیادی صحت کی خدمات فراہم کی جا سکتی ہے دیہی اور مضافاتی علاقوں میں موجود صحت کے مراکز کو بہتر بنانا چاہی جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مریضوں کو سہولیات فراہم کر سکیں مناسب نقل و حمل کی سہولیات اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کو بہتر بنا کر ہم صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کو بہتر بنا سکتے ہیں ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں